हेल' आं रनजिला बुदों आं नोंनि हटेलावहाय पिजा अर्डार खालोमदोंमोन दाबो मोनफैयासै माथो पेमेन खालामखानाय जाबायमोन मालासिम मोनफैगोन नोंथाङा आंनो बुंनो हागौ हागोन नामा नेगासिनो दं माला मोनफैगोन पेखालामखानाय जाबायमोन आरो बे थंआ बे माबा अनलाइन आव होनाय खिनियानो

औ बे औ बे सक सक जान लाबोबानो जाबाय आरो बे खाथियावनो औ

बारा गिदिर नंङामोन पिजाया औ एसे मेदियाम साइजखौ खैथासोआव मोनफैगोन बुंनो हागोन नामा पिक्स औ हायोबा दुथानि सिगाङावनो होफैबा मोजां जायोमोन आरो

खैथायाव मोनफैयो खोनसे कल खालामनानै आंखौ बुंहरबानो जाबाय आं नेगासिनो औ दे जागेन दे